बिहारमे कृषि आर बिहारोमे जे हमर मिथिला क्षेत्र छै ओहिमे खेती बाड़ी बागवानी मत्स्य पालन मखाना पालन पान उत्पादन एकर सभके कार्यक्रमक विस्तार होयबाक चाही एहिमे अधिकसँ अधिक लोककेँ प्रवृत करैके कोशिश करैत रहना चाही इएह टा एकर उपाय छै किएक तऽ ई बाढ़ इलाका छियै